ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے عروج کے ساتھ اردو زبان کے استعمال بدلا ہے پہلے کے دور میں جو اردو زبان تھی اس میں فارسی الفاظ عربی الفاظ زیادہ تھے فارسی الفاظ کی وجہ سے اردو زبان میں مشکلات تھیں زبان پر لکنت ہوتی تھی لیکن انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے دور میں جو اردو زبان ہے وہ آسان اور آسان فہم ہے آساں الفاظ ہیں اس کی زباں اردو زبان میں پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں جو اردو زبان ہے وہ کافی عام فہم ہے آسان الفاظ ہیں اور اس میں لوگ آسانی سے اردو زبان کو سمجھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں اور اب کے اردو اب کے دور میں اردو زبان میں بہت ساری تبدیلی آئیں کہ اس کے اندر انگلش کے الفاظ استعمال ہونے لگے اور آسان الفاظ استعمال ہونے لگے فارسی کے الفاظ کم ہو گئے عربی کے الفاظ کم ہو گئے اور آج کے وقت میں آسانی سے ایک آٹو ڈرائیور یا پھر کوئی پی ایچ ڈی اسکالر اپنے بات چیت میں آسان الفاظ استعمال کر سکتا ہے اور لوگوں کو اپنی بات آسانی سے پہنچا سکتا ہے جو کہ پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا فارزی فارسی کے الفاظ کی آمیزش بہت تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو اردو زبان سمجھنا مشکل ہوتی تھی